जोङो जोंनि नखरनि जोंनि हारिफोरनि जों गान्नाय जोमन्नायफोरखौ जों न'आवनो बानायो न'आवनो जोङो दिहुनानै लायो जेरै गान्नाय जोमनाय जोंनि दख'ना जोमग्रा गामसा जोंनि मोजां मोन्नायानो बेनो आरो जोंनि गुबै जोंनि ड्रेसआनो बेनो जेरै जोङो दा जोंनि होन्नानै जोङो जोंनो दायो जोंनो गानो आरो फानोबो जेरै आंहाबो बिब' बिनानाव दङ बिब' बिनानावआबो दायो आंबो दायो आरो नखराव गासै दंनाय मानियानो बे न'निनो दानाय न'निनो दिहुनायखौ गानो जोमो आरो बिनि अनगायैबो आरो फान्नायनि थाखाय जोङो बिदिनो जोमग्रा इरि बा माबानानै दानानै फानो जोङो दा आरोबाव बेबायदिनो दाबावगोन फानबावगोन आरो जोंबो गानांगौखौ जों दानानैनो गानगोन आरो देनांसिमबाबो बे जोंनिनो खामानिखा जोंनो दाखानांगौ जोंनो गानखानांगौ होनानै जोङो बेखौ सब समाय जोंहा बेनो जोंनि खामानि होन्नानै जोङो सान्नानै लायो